हलो

आप ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बात कर रहे है जी नहीं आप कह ज़रूर रहे है आप हमारी सेवा में है पर अभी मैंने पछली जो ओला आप की टेक्सी बुक की उस में जो ड्रायवर मोहदय थे जी हाँ हाँ यही दस नंबर से साकेत नगर तक के लिए तो इस में इन्होंने मुझे जो किराया बताया था आप का जो एपलीकेसन बता रहा था वो दो सौ रुपये था और इन्होंने मुझ से ढाई सौ रुपये लिए नहीं वो मुझ से माँग रहे थे बोल रहे थे सेवा कर है यहाँ इतना ही लगेगा बहस कर रहे थे तो मैं क्या करता और आपका जो ये सहायता नंबर है ये तो लगता तो है नहीं समय पर तो आप मेरी शिकायत लिखिए नहीं माफ़ी माँगने से कुछ नहीं होता आप मेरी शिकायत लिखिए हाँ जी

मेरा नाम ओंकार है ओंकार मरकाम

हाँ दस नंबर से ले कर साकेत नगर तक टेक्स आप की टेक्सी बुक की थी हाँ ड्रायवर का नाम जो है बबलु कुमार बता रहा है

दो सौ रुपये की जगह ढाई सौ लिए ठीक है जी हाँ जी एस एम स आ गया है आप प्लीस शिकायत भी दर्ज करिए और सात दीन के अंदर इसका निराकरण भी किजिए जो आप कह रहे जी बहुत बहुत धन्यवाद आप का